बिहार मे न्यूज़ मीडिया तऽ बहुत छै जे की बहुत आदमी एहनो छथिन जे अपन अपन काम ईमानदारी सॅं करै छथिन लेकिन किछु आदमी एहनो छै जे गलत तरीका सऽ भी काम करै छै बेसी संख्या मे वा आदमी छथिन जे अपन काम पूरा ईमानदारी पूर्वक करै छथिन जेनाकी इसकुल जाइ छथिन तऽ इसकुल मे भी नीक नीक मुद्दा उठाबै छथिन केना पढ़ाइ होइ छै केना लिखाइ होइ छै ठीक ने आओर केना की कोर्स चलै छै कतबा कोर्स भेलैया कोन महिना चलि रहलैया कतबा चलना चाही यदि नहि भेलैया कम्पलीट तऽ ओकरा बारे मे बात होइ छै फेर यदि अस्पताल जाय छथिन तऽ डॉक्टर साहब सऽ बात करै छथिन जे